हाँ हाँ प्रणाम हाँ बिल्कुल मेरे पास बुक की किताब है मतलब वो दुकान है हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नही मिलेगा मिल जाएगा बुक की साइज तो देखिए बुक कौन सा बुक लेना है रुकिए कौन सा सब्जेक्ट का बुक लेना है कह रहे हैं कौन सी सब्जेक्ट का बुक लेना है तो सब्जेक्ट क्या है हिन्दी है कि इंग्लिस है कि मैथ्स कौन सा क्या हिन्दी हाँ हाँ मिल जाए हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा जो ये राजीव का बुक है न इस बार हिन्दी का तो ये दो सौ तीस रुपये का पड़ेगा ये

तो मैं सुनो हाँ हाँ सुनिए सुनिए सुनिए रुको महंगा तो है बुक मगर बुक की पर्शनेल्टी देखो उसकी क्वालिटी देखो उसकी क्वालिटी अच्छी है इसमें नोट्स भी ज़्यादा हैं क्योंकि को तो मॉडल मिलता ही है तो मैं तो कही नहीं हूँ कि मेरी बुक दुकान पर आओ मगर अब आ गई हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है जैसे इनकम आपके पास कम है तो चलो दस रुपये में फिर तो हो जाएगा कम मगर ये कहो सारा कम हो जाएगा वो नहीं हो पाएगा

अरे तो मत लीजिए न मेरा काम है देखिए आप हैं कौन मतलब कि आप कश्टमर हैं और मैं बेचूँगी तो आपको लेना है तो ठीक है मत लीजिए तो भैया और दुकान पर लीजिए इसका कोई नहीं गैरेंटी है तो अब मुझे बुक्स दिखाना पड़े मैं अपना प्राइज़ तो नहीं कम करूंगी तो अरे कैसे कर दे कैसे कर देंगे देखो इंसान को जब अपना अपनी क्योंकि हम बुक बेचते हैं मुझको कुछ नहीं मिलेगा तो हम कैसे बिके कैसे बेचेंगे यार मुझको कुछ तो प्रॉफ़िट होना चहिए न

तो हाँ तो तभी न तभी तो कह रहे आप मेरे यहाँ पहली बार सामान लेने आई हैं न इसलिए मैं बोल रही हूँ पहली बार बुक लेने आई हैं तो इसलिए आपको अच्छे से बता दे रही हूँ कि और कोई आता है तो ऐसे नहीं करता है कि कम कीजिए कम कीजिए कम कीजिए कोई बात नहीं तो ठीक है तो धन्य वाई मेरा मतलब कि धन्यवाद आप जा सकती हैं